असां स्विगी मां ऑडर कयो हुओ पर असांजो फ़ूड जेको आहे उहो ग़लति अची वियो तॾहिं असां जेको फ़ूड हुओ असां वापसि रिटन करे छॾियो